मां सोचियां पयी कि हाणे फ़िल्म जो जीअं असां प्रोग्राम था ठाहियूं त मां सोचियां पयी कि जीअं असां राति जो शो हलूं डिसणु छोकि मां छावा फ़िल्म ॾिसण जी तव्हां जिन खे मां प्रोमिस कयी हुई मां वाइदो कयो हुयो तव्हां जिन खे कि असां हलंदासीं पिच्चर ॾिसणु त हो असां छावा फ़िल्म डिसणु हलूं और हिस्ट्री रिलेटिड हूअ फ़िल्म बि आहे इलाही असांजे भारत जी हुन में हिस्ट्री ॿुधाए ॿुधाई वयी आहे त हो पिच्चर ॾिसणु ॾिसणु हली हली सघूं था असां ॿियो वरी चओ त असां राति जो शो बुक कयूं जीअं कल्ह मुंहिंजी बि छुट्टी पयी आहे और तव्हां जंहिंजो बि कोई स्कूल कोन्हे त असां राति जो हली सघूं था वरी हुन का पोइ असां कुझु खाईंदे पीअंदे अची करे वरी सुम्ही पईंदासीं वरी इंजॉय कंदासीं अॼु जी राति असां त हो फ़िल्मनि जी रेटिंग बि इलाही सुठी पयी आहे मां ऑनलाइन चैक कयो आहे उन जो ऐं राति जो मुंहिंजो शिड्यूल बि फ़्री आहे मां हूअं मुंहिंजी क्लासिस त हूंदी आहिनि शाम जो लेकिन अॼु हो कोई क्लासिस बि कोन आहिनि वरी शाम जो असां हली सघूं था और ब बाक़ी त जीअं तव्हां जन ॿुधायो राति जो प्रोग्राम पोइ वरी फ़ाइनल कयूं त मां हुन जी टिकिट बुक कयां वरी